में तुसें गी इक क्हानी सनादा के जनाब़ केह् होआ के साढ़े बार्डरे कन्नै डिस्टिकट कोल है मेरा घर म्हल्ले मतलब बार्डर कन्नै घर ऐ मेरे ते केह् होआ के मतलब अगलें ने आटैक करी दित्ता ते मतलब असेंगी घबराहट घुबराहट लग्गी ते उनें आक्खेआ कि जंग शुरू होई गेई ऐ पता नेईं केह् बनदा ऐ लड़ाई शुरू होई गेई अस कोल हे ते कन्ने सुनी के जंग जुंग अस बी त्यार होई गे डडें डुड़े आर्मी और्मी साढ़े बहन चोद लड़ाई शुरु होई बहन चोद ते मार कुटाई और जगह जेहड़ी दबाई दी ही ते अस बी उने गी दबाने हा हमला कीता ते बंदे बुंदे लेते ते मारकुटाई कीती ते इयां औह् केह् होआ थोह्ड़ा अस मरोई जन्ने हा पता नेईं बहनचोद केह होंदा ऐ बहनचोद को बम्ब करदे के पंगा करदे मारुदे गोली केह् करदे हां औह्दे कन्नै जदें जंदे अस बी जंग बंदे शैल जोरै आहले बंदे इत्थे दुबारी कड्ढी ले अपनी जगह ही जेहड़ी लेई लेता दा थोह्डे़ औह्दे बाद घबराहट घुबराहट घट्ट होई नेईं असें जंग जिती लैती उहें गी दबाड़ी ओडे उत्थुं जगह चा ते तुसे नमीं जेह्ड़ी खबर सी पंज छे दिन पैहले बी उसी सनाआ दा